हलो हाँ नमस्ते

चलिए ठीक है हम देख लेंगे अच्छा हुआ आप बता दीं आपको आने जाने में दिक्कत तो नहीं हुई

अच्छा चलिए ठीक है हम आप अच्छा हुआ आप बता दीं हम उसको समझा देंगे कि इतना ढेर सारा बस में पब्लिक लेकर नहीं चलना चाहिए और कोई दिक्कत गाड़ी चलाने में कोई अच्छा चलिए ठीक है आने जाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई वो तेज़ गाड़ी चलाता है या फिर दारू ड्रिंक विंक करके तो नहीं चला रहा था अच्छा चलिए ठीक है अगली बार से हम ध्यान रखेंगे आपको कोई तकलीफ

अच्छा सो गया था चलिए ठीक है हम उससे बोल देंगे अब ऐसी गलती ना करे चलिए ठीक है अब इसीलिए नाईट के लिए अलग ड्राईवर और डे डे के लिए अलग ड्राईवर रखते हैं कंडक्टर भी अलग रख रखते हैं ताकि पब्लिक को आने जाने में बस में कोई तकलीफ ना हो आपकी सीट आप या खड़े खड़े आए थे आपको सीट मिली थी बैठने के लिए या आपको खड़े खड़े जा ले जा रहे थे सीट सीट मिली थी आपको सीट बैठने के लिए मिला अच्छा चलिए ठीक है इस इसके लिए हमारे अंडर में एक सुविधा भी है आप इसको ऑनलाइन भी क्या कहते हैं सीट बुक कर सकते हैं अब नया सुविधा हो चुका है लांच हो चुका है आप इसी नंबर पर कॉल करेंगे हम आपको आने जाने के लिए एक सीट बुक कर सकते हैं आपको आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए ठीक है आप बता दिये हम आ अपने बस ड्राईवर को कंडक्टर को समझा देंगे पब्लिक को धीरे धीरे आराम से ले जाएँ गाड़ी चलाते समय दारू ओरु ना पीए वो चलिए ठीक है बता दिये आपका धन्यवाद अब अगली बार आइएगा तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉल करिएगा अच्छा चलिए ठीक है अब बोल देंगे मना कर देंगे उससे कि अब गाड़ी चलाते समय दारू ना पीए ठीक है